गाना त ॾाढा सारा आहिनि जेके मुंहिंजे दिल जे क़रीबु आहिनि जीअं त किशोर कुमार मोहम्मद रफी साहिबु आशा भोसले उशा उत्थुप इन्हनि सभिनि जा गाना हुया ॾाढा सुठा ॾाढा बढ़िया जंहिंजो अर्थ अॼु बी असां समुझऊं त ॾाढो ख़ुशि थींदा आहियूं जंहिंमें अर्थ हूंदो हुयो जंहिंमें गाने जो कोई मतलबु हूंदो हुयो पर हर समय मां हिकु ई गानो गुनगुनाईंदी आहियां जेको मुंहिंजी फेव पसंदीदा कलाकार जो गानो आहे लता मंगेशकर जो लग जा गले

इन गाने खे ॿुधी अॼु भी मुंहिंजा रोंगटा खड़ा थी वेंदा आहिनि चाहे केतिरा बि पुराणा गाना छो न हुजनि अॼु बि लॻंदो आहे जीअं त नओं आहे लता मंगेशकर ने जेको इहो गानो ॻायो हुयईं अॼु बि ॿुधणु सां उहा शांती मिलंदी आहे दिलि हिकदमि ख़ुशि थी वेंदी आहे बाग़ुबाग़ु थी वेंदी आहे जय झूलेलाल